हां जी हैलो हां जी कौन गुड आफ्टरनून जी कौन अच्छा अच्छा होर सनाओ ठीक ओ अच्छा फीवर होई जंदा होर कोई खांसी जकाम होर खंघ कुछ अच्छा थोह्डा परहेज करो एल्लै जकाम मतलब मौसम चेंज होआ दा ना ओह्दी वजहा कन्नै ते थोह्ड़ा परहेज करो होर कोई किश दोआई शोआई टैबलेट खा दे तुस कोई दोआई अच्छा चलो तुस अज्ज ते अच्छा तुस अज्ज ते एह् दवाई खाओ फ्ही थोह्ड़ा कल मेरा होस्पिटल आई जाओ अपाइंटमेंट लैओ ते पर्ची कटाइयै ते मेरे कोल आओ फिुर ठीक ऐ कल एह् ना तुस डोलो इस्तमाल करी सकदे इ'यै सिद्धे आई जाना रियासी दी थोह्ड़े नेहा बस स्टैंड दा सिद्धे कोई दो किलो मीटर मेरा उद्धर होस्पिटल ऐ क्लिनिक ऐ उद्धर आई आओ हां जी होर तुस परहेज करो ठंडी चीज़ां नेईं खाओ कोई तली तुली दियां चीज़ा नेईं खाओ बाह्रा फास्टफूड बगैरा कुछ घट्ट खाओ ते कल तुं'दे टेस्ट बगैरा करने आं हां जी अच्छा एह् मौसम चेंज होने बजह कन्नै केह् पता तुसेंगी कोई टाइफाइड बगैरा मलेरिया नि होई दा होवे एह् टेस्ट करने दे पता बाद पता लग्गना तुसेंगी केह् होए दा केह् नेईं ते नेईं तां तुस अज्ज ते फिलहाल टेबलेट बगैरा लेई लैओ होर कुछ अपना परहेज करो ते अपना ख्याल रक्खो ठीक हां जी हां जी कल तुस आई आओ इ'यां इ'यां जेह्का पता दित्ता ना तुसें ओह्दे'र